مختلف موسمی حالت میں دوڑنے کے لیے ٹپس گرمی میں دوڑنا وقت کا انتخاب صبح بہت جلدی یا شام میں دوڑیں جب دھوپ کم ہو کپڑے ہلکا لوز اور پسینہ ایبزارب کرنے والا کپڑا جیسے کہ ڈرائی فٹ پہننے پانی کا خیال دوڑنے سے پہلے اور بعد میں اچھا پانی پیئیں تاکہ ڈییہائڈریشن نہ ہ سن بلاک دھوپ سے بچنے کے لیے سن بلاک لگانا ضروری ہے رفتار زیادہ گرمی میں اپنی اسپیڈ ہلکی رکھیں تاکہ جسم پر زیادہ لوڈ نہ آئے سردی میں دوڑنا لیئرنگ ہلکا مگر ملٹیپل لیئرس والا کپڑا پہننے تاکہ ہیٹ باڈی میں قید رہے ٹوپی اور دستانیں ہاتھوں کانوں اور پاؤں کو ٹھنڈ سے بچانا ضروری ہے

سردی میں دوڑنے سے پہلے پراپر وم اپ کریں تاکہ صحیح سے گرم ہو جائے سانس لینے کا طریقہ کوشش کریں کہ ناک سے سانس لیں تاکہ ٹھنڈی ہوا ڈائریکٹ لنگس میں نہ جائےیں